کھیل ہمارے لیے بہت ضروری اور اہم ہیں کھیل سے ہمارے دماغ اور توازن میں طاقت ملتی ہے کھیل ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے مائنڈ کو فریش اور مضبوط بناتی ہے جس طرح سے کھیل میں جیسے وے جیسے کھیل کھیلنے کا جیسے یہ ہوا کرکٹ ہوا ہاکی ہوئی بیڈمنٹن ہوئے اور جیسے بہت سارے کھیل ہیں جو بچوں کے لیے بے حد مفید اور اچھی چیز ہے ہمارے بچوں کو یہ کھیل بہت ضروری ہے کھیلنا اور مائنڈ فری کرنا اور ٹینشن سے دور رہنا جتنے بھی کھیل ہیں ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں ہمارے گھروں میں بچوں کو آج کل کھیل آنا بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو باہر نکالو اور بچوں سے کہو کہ اپنا اپنے مائنڈ فری کریں اور گیم فٹ بال جو بھی گیمز ہیں سب کھیلیں جس بہت سارے گیمز ہیں جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کھیلنا ہمارے بچوں کو گیند فٹ بال گیم بہت ساری چیزوں سے ان کے لیے مائنڈ میں جو ہے فریش رہتا ہے اس کو جو ہے ضرور سے ضرور یہ کھیل کھیلیں اور آگے سے آگے بچوں کو کھلاتے رہیں اپنے لیے بہت ضروری ہے کھیلنا اور کھلانا جیسے میرے دماغ کی توازن سکتی جیسے ٹینشن دور ہونا فٹ بال میں کھیلنا بہت ساری اس میں ایکر